ہیلو کیا آپ کے پاس آٹو ہوگا میں سیکٹر اے نوئیڈا سے بات کر رہا ہوں مجھے بی بلاک تینتیس نمبر بلڈنگ کے پاس ایک رکشہ چاہیے مجھے سیکٹر پچاس اپنے گھر جانا ہے شام کے چھ بجے آٹو آٹو رکشہ کے ذریعے مجھے جانا ہے جی میرا آفس بی سینتالیس سیکٹر اے نو ئیڈا ہے گیل ٹاور کے بازو میں لال بلڈنگ ہے وہاں پہ آپ کو آٹو بھیجنا ہے کیا آٹو مل پائے گا چھ بجے شام کو جی ٹھیک ہے تو آپ شام کو چھ بجے بی سینتالیس سیکٹر ایک گیل ٹاور کے بازو میں لال بلڈنگ کے وہاں بھیج دیجیے گا سیکٹر پچاس ڈی بلاک جانا ہے جی شکریہ